جی میں مغلائی کھانے کے بارے میں جانتا ہوں مغلائی کھانے اپنے مخصوص ذائقوں مسالوں اور خوشبوؤں کے لیے مشہور ہے یہ کھانے مغل دور میں تیار کیے گئے اور اب بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں مغلائی کھانوں میں بریانی کباب نہاری قورمہ اور شیرمال جیسے پکوان شامل ہیں